دو چیزیں ایسی ہیں جو جنہیں میں اکثر کیا کرتا ہوں دو کام ایسے ہیں اور مجھے اس میں بڑا بڑی خوشی ملتی ہے وہ میرے شوق کہہ لیجے یا میری ہابی ہے وہ وہ ہیں ایک تو شاعری کرنا اور شاعری پڑھنا بھی اردو شاعری بالخصوص اور اس میں بھی غزلیں میں غزلوں کا بڑا شوقین ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں غزلیں پڑھتا ہوں یا پھر غزلیں کہتا ہوں خود لکھتا ہوں اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جب مجھے کوئی نیا شاعر دکھائی دیتا ہے جو غزلیں کہتا ہے مجھے اسے دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے اس کے علاوہ میں تھئیٹر بھی کرتا ہوں دوسری چیزی جو میں نے بتائی وہ تھئیٹر ہے تھئیٹر میں مجھے بڑا لطف آتا ہے اور میرا جو بھی وقت تھئیٹر میں گذرتا ہے وہ خوشی کے ساتھ گذرتا ہے میں بڑا خوش ہوتا ہوں میرا بہت دل لگتا ہے تھئیٹر کرتے ہوئے کیونکہ تھئیٹر میں جو ایک ٹیم اسپرٹ ہوتی ہے اور جو محنت کشی اس میں کرنی پڑتی ہے مجھے اس کا تجربہ بےحد لطف اندوز کرتا ہے لہٰذا یہ دونوں چیزیں یعنی تھئیٹر اور شاعری مجھے بہت خوش کرتی ہیں